अहाँके खेती करय छी धानके खेती करै छी मकइक करै छी ओकरा जोतै छी तैआर करै छी फेर कंठौन करै छी ओकरा उपजाबै छी फेर ओकरा तैआर कए कऽ फेर आनै छी मतलब हरेक तरफ़ हरेक वस्तुकें करै छी धानक खेत क विरार गिरबै छी तकर बाद खेतके जोतै छी ओकरा तैआर करै छी खेतके तैआर कए कऽ पानी दए कऽ फेर कदवा करै छी ओकरा लगाबै छी फेर ओकरा तैआर होइया रोपै छी फेर ओ पाकैया तब काटै छी अहाँके की कहै छै मकइक खेत एक़रा खेतके तैआर करै छी तऽ फेर बाउ करै छी फेर ओ जनमैया फेर कंठौन होइया फेर तामैन पारैया खाद परैया पानी परैया तब ओ दबाइ परैया तब ओकरा उपजाबै छी गहूॅंम खेतके जोत होइया तैआर होइया तकरा बुनै छी खाद पानीसभ दै छी ओकरा उपजाबै छी पाक़ैया काटै छी ओकरा लाबै छी तैआर करबाबै मशीनमे तैआर होइया ओकरा आनिक फेर रहैया